पिछले कुछ वर्षों में भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गानों और हँसी मज़ाक के शो के द्वारा आगे बढ़ी है देश के में एंटरटेनमेंट के सबसे लोकप्रिय रूप है जैसे कि एंटरटेनमेंट शो और पिक्चरें जो हँसी मज़ाक की होती है उनके यह एंटरटेनमेंट के सबसे लोकप्रिय रूप है भारत में लोगों को लोगो को हँसी मज़ाक के शो जैसे की कपिल शर्मा शो इंडिया गॉट टैलेंट लोगों को यह देखना बहुत पसंद है और लोगों को किस प्रकार के विषय चाहिए लोगों को हँसी मज़ाक के विषय चाहिए जैसे की आजकल के समय में स्टैंड अप कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद है उसके कुछ लोकप्रिय हैं जैसे कि अनुभव सिंह बस्सी और ज़ाकिर खान ऐसे कुछ लोग हैं जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और लोगों को वह बहुत पसंद है